میری کامیابیوں میں کافی ساری کامیابیاں ایسی ہیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر سکتی ہوں جیسے میں نے آئی آر ڈی اے کا اگزام پاس کیا جس میں میں نے سب سے زیادہ ہائیسٹ مارکس گین کئے پھر اس کے بعد میں نے جب جاب اسٹارٹ کی تو میں نے اس میں اپنا ٹارگیٹ اچیو کر کے پورے دبئی کا ٹرپ اپنے پیسوں سے کیا دین اس کے بعد میں نے بچوں کو ٹیوشن پڑھایا جو کہ میرے لیے بہت زیادہ فخر کی بات تھی میں نے ٹینتھ کلاس سے ٹیوشن پڑھانا شروع کیا تھا اور میں نے ایم اے تک بچوں کو ٹیوشن پڑھایا ہے یہ میرے لیے بہت فخر کی بات ہے جب وہ بچے آج بھی مجھے ٹیچر ٹیچر کہہ کر سلام کرتے ہیں